खाना के लिए दाल बनाते हैं चावल बनाते हैं रोटी बनाते हैं सब्ज़ी बनाते हैं खीर पूड़ी बनाते हैं जो मन करता है वह बना करके खाते हैं होली में पूआ पूड़ी खीर कचरी बड़ी सब बनाते हैं उसके बाद जो कल हो करके चैतावर होता है उस दिन फिर कढ़ी बनती है बड़ी बनती है वह सब चीज़ बनती है मीट मछली बनती है अथी कचौड़ी बनती है यही सब बना करके हमलोग खाते हैं जोकि खाने में कोई चीज़ कमी नहीं रहती है देखिए देखिए हम सबसे पहले तो हमलोग चावल बना अथी रोटी बनाते हैं भा अथी सब्ज़ी बनाते हैं भुजिया बनाते हैं नाश्ता के लिए चाय बनाते हैं चाय पीला के बाद में नाश्ता करते हैं नाश्ता करने के बाद क्या करते हैं जोकि चावल दाल बनाते हैं चावल दाल चढ़ा करके उसके बाद अस्नान करते हैं अस्नान करके आते हैं तो खाना खाते हैं खाना में सब्ज़ी में रोटी रहे चावल रहे या खीर पूड़ी हुई चने की दाल चने की दाल की पूड़ी बनाते हैं और जो आइटम होता है पूआ बनता है पूड़ी बनती है होली का समय है यही सब बनता है मीट मछली दुनिया संसार यही सब बनता है जो होता है सो बड़ी कचरी गुलगुला यही सब बनता है बैंगनी बनती है उसके बाद आलू चॉप बनता है उसके बाद अथी कोबी को फ्र अथी बनता है कोबी को भी उसमें डालकर के बनता है कोबी को फुलौड़ी बनती है पलकी के फुलौली फुलौड़ी बनाते हैं सेम सेम बैगन की सब्ज़ी भी बनती है जिसको नहीं मीठ खाने का है वह सब्ज़ी उसके लिए बनती है बैंगन है आलू गोभी यह सब चीज़ की सब्ज़ी बनती है यही सब बना उना करके होली का व्यतीत करते हैं उसके बाद छठ पूजा जो होती है तो छठ पूजा में लोग खरना दिन खीर सोहारी बना करके केला लाता है इस सबसे न्योज कराता है उसको बाद कल हो करके सँझुकी अरघ होता है तो ठकुआ खजूर पिरिकिया यह सब चीज़ बनती है फल फूल ऊ ऊख आता है सन्तोला आता है केला केला आता है माने जितना आइटम फल है अँगूर होता है नारिअल है ऊख है यह सब उनको चढ़ाने के लिए लाते हैं एक ऊख दीप जलाते हैं जितना छठ पूजा में होता है से सब और लाते हैं बाज़ार से सूप खरीद करके लाते हैं ढकिया लाते हैं उसमें सजा करके रखते हैं नारिअल कीनते हैं उसके बाद